पावनि धार्मिक त्यौहारपर अवसरपर हम लोगके यहाँ देवता देवता सभके मूर्ति बनै छै देवी सबके मूर्ति बनै छै जैसे कि भऽ गेलनि सरस्वती पूजा सरस्वती पूजामे हम देवी सरस्वतीके मूर्ति बनाबै छियै जैसे कि भऽ गेलनि दिवाली दिवाली दीपावली दीपावलीमे हम गणेश जीके आओर लक्ष्मी माताके मूर्ति बनाबै छियै ओकर अनुभव बहुत अच्छा रहल छै हम मूर्तिकारके देखने छियै कि मूर्ति केना केनाके बनाबै छै पावनि सब त्यौहार सबमे बनाबै छै जकरा हम देखै छियै कि केनाहुँ केनाहुँ ओ सब बनाबै छै आओर बहुत अच्छा मूर्ति बनाबै छै कलाकार सब आओर हरेक त्यौहारमे हमर सभके हिन्दू परबमे हरेक त्यौहारमे मूर्ति बनबै छै हमेशा बनै छै हमेशासँ बनते आ रहल छै अभी तक भी बनै छै आओर बहुत अच्छा लगै छै ओकर बाद जब मूर्ति जब बनि जाइ छै ओकर बाद जब ओकरपर सजावट होइ छै ओकर शृङ्गार होइ छै केना केना ओकर शृङ्गार होइ छै ओकर बाद ओकर माता जे जेकर मूर्ति बनै छै देवा देव देवता सबके देवी सबके आओर ओकर जे शृङ्गार करल जाइ छै तऽ उ बहुत सुन्दर लागै छै देखैमे आओर हम सभ ओकर बाद ओकर सबके जब मेला लागै छै हमर सबके गाँवमे तब बनबै छै आओर हम सब पूजा करै लेल जाइ छियै मूर्ति सब बने भी बने छै तऽ ओकरमे बहुत मेहनत लगै छै मूर्तिकारके ओकरमे मेहनत लागै छै आओर शृङ्गार करै छै सब कुछ करैके बाद हम जब मेला लागै छै तऽ ओ बहुत सुन्दर लागै छै देखैमे हम सब जाइ छियै पूजा करै छियै फोटो सभ खीचै छियै ओ मूर्ति सबके साथ प्रणाम करै छियै भगवान माने छियै ओकरा ओकर तऽ पूजा करै छियै हमेशा आओर धार्मिक हमेशा हमेशा हर पावनि सबमे पावनि अवसरपर हम सबके यहाँ मूर्ति बन बनै छै